कोई बि धंदो चालू करण खां पहिरियों असांखे हुन धंदे जूं फुल नॉलेज हुअण खपे ऐं असांखे ज़रूरी न आहे भई धंदे चालू करण लाइ असांखे जाम वॾा पैसा खपनि असां नंढे पैमाने ते बि असां धंदो शुरु करे सघंदा आहियूं खाली असांखे छा हुजे असांखे कहिड़े बि धंदे में असांखे हुन में धंदे जी ॼाण हुजे छो त बिना ॼाण अगरि धंदो शुरु कयूं था त असांखे नुक़सानु थियण जा जाम चांसिस आहिनि हिन करे कॾहिं बि कोई धंदो चालू करण खां पहिरियों असांखे कहिड़े बि पर्टिकुलर कहिड़ो बि धंदो कयूं था हुन शइ जी असांखे ॼाण हुअण खपे ऐं अगरि असांखे ॼाण हूंदी त असां वटि भले कैपिटल पंहिंजो पैसो थोरो बि हूंदो न लिमिटेड बि हूंदो न त असां उहो कमु सुठे नमूने करे सघंदासीं